हमारा बिहार अनेकों प्रकार से विकसित हुआ है हमारा बिहार हमारे यहाँ का पहले ऑटोमोबाइल पहले किसी के पास बाइक नहीं था अब घर घर के पास बाइक है पहले सुधा डेयरी से अब गंगा डेयरी भी हो गया है अब घर घर गाय भैंस है दूध का भी यहाँ से बहुत दूर जाने एक देश से दूसरे देश तक हमारे यहाँ से दूध जाता है पहले बहुत कम था जगह जगह पर अब गंगा डेयरी हो गया है पहले एक सुधा डेयरी था पहले समस्तीपुर में था अब उसके बाद धीरे धीरे धीरे धीरे सब जगह विकसित हुआ है सुधा से सुधा डेयरी से बाद गंगा डेयरी हुआ है हमारा भारत बहुत विकसित हुआ है हमारा बिहार समय से बहुत बदल गया है

हमारे यहाँ पहले दूध का इतना अथि नहीं था पहले मतलब इतना माल मवेशी भी नहीं था अब बहुत हर घर में माल मवेशी है दूध हो जाता है हमारे देश से दूसरे जगह भी दूध जाता है पहले समस्तीपुर में डेयरी था समस्तीपुर से पूसा पूसा से अब हर पंचायत में हो गया है दूध से बहुत हम लोगों को बहुत लाभ मिला है ऐसा बात नहीं है जो नहीं मिला है ऑटोमोबाइल है पहले बाइक था तो पहले पेट्रोल लगता था अब गथी बीम बैटरी वाला हो गया है अब उसे पहले तेल भराना पड़ता था अब ऐसे चार्ज करके मोबाइल चलता है पहले ऐसा नहीं था अब तो हर घर में उपकरण का साधन हो गया है हर घर में इलेक्ट्रॉनिक सुविधा उपलब्ध है इसी सबसे इसी सबसे अपना सब अपना पहले था जो अपने इस जगह से उस जगह दूध अपना जैसे कि अपना कोई पैदल जाता था पैदल नहीं है उत नाती है दूध पहले गाय भैंस पहले बहुत कम के पास था अब तो घर घर है जगह जगह पर सेंटर है पहले इतना नहीं था पहले समस्तीपुर में था अब है सो हर एक पंचायत पहले सुधा से गंगा डेयरी दूध से हम बहुत कुछ बनाते भी हैं पनीर दही लस्सी घी हर एक चीज हम दूध से बना लेते हैं मेरा बिहार बहुत विकसित हुआ है पहले ऐसा नहीं पहले बहुत चीज का कमी था लेकिन अब ऐसा बात नहीं है हम हर हम दूध से हर एक चीज बनाते हैं समाज में शादी विवाह में पहले दूध का पहले इतना ठीक ठाक पहले कई लोग इसका उसका लेकिन हर घर में है हर घर में है गाड़ी का भी सुविधा बहुत है सेंटर है किसी भी चीज़ का कमी नहीं है तो फिर बहुत कुछ हम बना पा लेते हैं